हेल्ल' नै आङो माबा माइनि खोथासो रायज्लायनो नागिरदोंमोन माइखौ देग्लाय स्वर्न' ओं माने माइ गायदों बुरजा बिस बिगासो गायदों माने ओं माइआ बिगाथ' फन्द्र'सोआनो ओंखारदों फन्द्र' बिस ओं बै दोननो जायगा गैयिखाय नों आरो फानबाय थाग्रा मिथियो माबायदि फाननांगौ ओंखायनो सोंहरदोंमोन आरो आं नोंनो आतस' फानोबाथ' एकस' मननि बारासो जागोनखोमा सुनानै नायबासो

ओं होनबाना बेफारिजों रायज्लायनानै हरनो हासिगोन आरो होम्बाना ना ओं दे बेसे बुरजा हरनांगौ ओं ओं आंहा दोननो जायगा गैया ओंखायनो हरनोसै होम्बालाय दा खैतासोआव थांनांगोन होम्बालाय

औ माइआबो साफा मोजां जानांगोनना ना माइआथ' जोबोद मोजां हा दलहानि माइ गोजों मोखां गोजों जेबो माबा गैया साफा ओमहो गैया साफासो बालाबारि बालाबारिनि हा नङा नालाय गैथारा ओं ओं ओं होम्बासो हरनो हागोन ना आङो रायज्लायना होबासो दामफोरखौ माबायदि बुङो होदो आतस'नि बारा होआनो ओं औ दामफोरा मिलायोबा हरनोसै आरो मिलायाबाबो दोननो जायगाया ओंखायनो हरनोसै आं जिमान जायो ओं बिसोरनो होस्लायस्लाय बेनिखायनो हरनोसै

ओं ओं मोजां मोजां ओंखायनो जादों माइआ दे होम्बालाय दोननोसै दे ओं दे होम्बालाय देह